गोदो आं उन्दै समाव फरायनाय फरायसालिया जोबोद बायरा जिरामोन बे फरायसालिनि मुङा बेंटल एम भि स्कुल मोन बेयाव बिजाब बाख्रिनि जेबो लाहार फाहार गैयामोन बायरा जिरा न'नि थाखाय बे समाव जोङो बिजाब बाख्रि होन्नायखौथ' नुफेरखायाखै नाथाय आं उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि आदाया बबेबा बबेबा जायगानिफ्राय सल' बिजाब गोबांथार लानानै फैयोमोन बे समाव आदानि फरायखोन्दा लेखाफोरखौनो आङो सल' बिजाब बर'नि माखासे एसामिसनि आरो बांला बिजाबफोरखौ बियो लाबोनानै फरायोमोन बेफोर बिजाबखौनो आङो सम सम फरायनानै फरायनो मोनदोंमोन बे समाव जोङो बिजाबफोरखौ जोंनि फरायसालिनि बिजाबफोरखौ फरायनायजों लोगोसे आङो सम सम आदा बायनानै लाबोनाय लेखाफोरखौ आं फरायोमोन असमिया बांला आरो बर' बे सल' बिजाबफोरखौ आङो फरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनोमोन मानो होनोब्ला जोंनि बे समाव जों गोदो उन्दै समाव लेखा बर'नि गोबांथार सल' बिजाब गैयामोन आरो बर'नि गोबां लेखायानो गोबां दाम बेसेन गोसामोन बे समाव जोंहा नखराव बायदिसिना खामानिजों आरो बे समाव जोबोद गोरिबमोन बेनि थाखायनो बिजाबफोरखौ बायनानै फरायनो हायामोन बेनि थाखायनो जोंनि बिदाया गाव माखासे बायनाय आरो बाय मालायनि माखासे लाबोथ'नानै दोनफैनायखौनो आङो सम सम फरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनोमोन जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो फरायसालियाव गासैबो बिजाब गांसेबो बिजाबफोरखौ जों फ्रि मोनामोन जा बायनां जा मोनो बेफोर गासैबो बिजाबखौ बायनानै फरायनांगौ जायोमोन आङो माखासे जोंनि आं उन्दै समाव फरायनाय बिजाबफोरखौ गोसोयाव दङ बे बिजाबफोरा जादों जोङो बर'नि गेजेराव बोराय बुरै आरो सियाल आरो मासे एम्बु आरो बोराय बुरै बेनि सोमोन्दै आरो एम्बुनि लान्जाइ जनाय आरो बिरगोस्रि सिख्ला बेफोरबायदि बर'नि माखासे सल' बिजाबखौ आं फरायबोनो मोनदों आरो बेनिफ्राय आङो एसामिस असमिया बिजाबफोरनि गेजेराव बाह्रा घर आजिर मानु कालिर मानु हुरुंघर माजेरे गोबांथार बिजाबफोरखौ आङो फरायनानै बे बिजाबफोरखौ फरायनानैनो आङो दिनैसिम बबेबा बबेबा बिजाबनि बिजाबनि माखासे सल'फोरखौ दासिम बे संसार जानायाव माखासेया गोहोम खोख्लैनो हादों उन्दैखौ बोरै अननांगौ गिदिरखौ माबोरै मानिनांगौ बेफोरनि माखासे गियान आदब खायदाखौ आङो मोनबोदों आरो बे गियान मोनबोनायखौनो दिनैसिम आं बे समाव सासे फोरोंगिरि जानानै गथ'फोरनोबो माखासे गियान होनो हानाय जादों हानाय जादों आरो दा सम आङो गोदोनि माखासे बिजाब फरायबोनानै आरो दानि माखासे बिजाबजों कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला गोदो जेरै फरायनाय लिरनाय फरायनाय समा